मां कुझु टाइम पहिरीं ई शुरू कई मूंखे अलॻि अलॻि तरह जा गमला रखण जो ॾाढो शौक़ु आहे ऐं इन करे मां पंहिंजे घर जी चोट ते अलॻि अलॻि तरह जा गमला रखिया आहिनि जीअं त तुलसीअ जो गमलो मनी प्लांट जो गमलो सदाबहार जे गुलनि जो गमलो राधा रानी जो गमलो केले जो गमलो गुलाब जे गुल जो गमलो ईअं करे मां पंहिंजे छति ते चोट ते गमला इहे रखिया आहिनि ऐं उन जी देखभाल कंदी आहियां